हमारे क्षेत्र की जो पहचान है वो कला और शिल्पकारी की है अगर मैं शिल्पकारी की बात करूँ तो यहाँ के कुछ लोग जैसे राजस्थानी जूती हाथ से बनाते है उसको हाथ से ही उसमें डिज़ाइन बनाते है हाथ से ही उसमें शीशी लगाते है मोती लगाते है और वो हाथ से पूरा काम करते है ऐसे ही अगर लाक की चूड़ियों की बात करें तो वो भी यहाँ लोग काफ़ी अच्छी तरह से बनाते है और अगर नृत्य वगैरह की बात करूँ तो घूमर यहाँ के जो नृत्य है वो है घूमर है कच्ची घोड़ी है चारी है कालबेलिया डांस है कठपुतली का डांस है तो ये सारी चीज़ें इन लोगों विरासत में मिली हैं अगर हम आभूषण की बात करें तो यहाँ के जो आभूषण बनते हैं तो काफ़ी कीमती पत्थरों के बनते हैं जिसको डिजाइन बनाकर वो उनका यूज़ करते हैं उसको पहनते हैं और ये आभूषण पूरे भारत में मशहूर भी है अगर हम बात करें तो यहाँ के संग्रालय में बहुत सारे जो अस्त्र शस्त्र भी रखे हुए हैं जिनको लोग देखने के लिए बाहर से आते हैं तो इन सभी लोगों को अगर बात करें कला की नृत्य की या शिल्पकारी की तो इन सभी को ये काम इनकी विरासत में मिला है